आसामाव गुबुं गोबां रोखोमनि धोरोम दङ हिन्दु ख्रिस्थान हिन्दुफ्रा हिन्दुफोरनि ख्रिस्थानफ्रा ख्रिस्थानफोरनि ख्रिस्थानफोरना मिसन दं हिन्दुफोरना नै हिन्दुफोरनि स्खुल माने मा होनो बिदिखौ स्खुल थायो बेफ्राव बेफ्रावनो गोबां

जेंनाखौ सुस्रांनो हायो धोरोम फालियो बा माने सान्नाय हनायफ्राबो स्त्रं जायो नालाय माने मा होनो धोरोमजों